हेलो हेलो केरु हा मां तव्हां केरु आहियो मां मां शालू शालू आसनाणी एजेंट थी ॻालायां जॻहियुनि जी जेके अछा अछा त घणी खपेव छाजे लाइ खपेव हुन जी कुझु जानिकारी छा ठाहींदव त हुनजो कुझु न

अछा घरु ठाराहिणु अछा त तव्हांखे पंहिंजे लाइ की ॿिए कंहिंजे लाइ उन लाइ उन कहिड़े कहिड़े एरिए में या छाजे लाइ उहा पंहिंजे हिसाब सां अछा न जबलपुर में त हाणे दीदी चङा एरिआ आहिनि त जीअं राम हो रामवती कुझु ऐं हो लाल मिटी माहौल आहे ॿियो बि कुझु आहे त उन में उन एरिए में जॻहि मिली सघेव थी पर इहो हर कंहिंजी पसंदि थींदी आहे न की तव्हां किथे था ठाराहे सघो ठाराहींदव त हुन हिसाब सां तव्हांखे ज़मीन ॾियऊं केतिरी खपेव हूंअं त हुन में जेको इहो लाल मिटीअ वारो एरिओ आहे उहो बि ॾाढो सुठो एरिओ हा न न हू लाल मिटी वारो एरिओ छाहे की असांजो ॾिठलु आहे सुञातल असां रहन्दड़ भई आहे भई असांजा काफ़ी कस्टमर जीअं आहिनि त हुते वठी चुका आहिनि हुन में सभिनी खे बढ़िया ई लॻो आहे कोई शिकायत न आई आहे जेतिरे एरिए में जेतिरे में तव्हांखे खपेव पहिरियों या त चओ ॾिसी वठो हलो हुते पोइ तव्हां कयो पसंदि एरिओ ॾिसी वठो समुझ में अचेव एरिओ त ठाराहियो बाक़ी मुंहिंजे हिसाब सां मुंहिंजी सलाह त इएं अथव की हा सुठो ई ठवंदुव हा हा उहो त ॾिसणु दीदी ज़रूरी आहे न ब ॾिसां घर वारनि जी सलाह असां त पंहिंजी सलाह ॾींदासीं हर कंहिंजी पंहिंजी पसंदि बि थींदी आहे न ॾिसण खां पोइ ई पतो पवंदो न अछा हा त थी वेंदो न हुन बज़ट में थी सघो त कोशिशि करे असां हुन में थी कुझु थी सघंदो त कराए सघंदासि कोशिशि करे बाक़ी लॻिभॻि अंदाज़ु भई हुन हिसाब सां जीअं चओ था त हुन हिसाब सां थी सघेव थो न ठीकु आहे न हा हा जॾहिं तव्हांखे समय मिलेव समय मिलेव जॾहिं तव्हां ॿुधायो त असां अची न न न न न न असांजा कस्टमर कॾहिं नाराज़ु न थींदा आहिनि असां तव्हां जॾहिं फ्री थियो असां समय पूरो पूरो ॾींदासीं तव्हांखे पूरो पूरो समय ॾींदासीं तसली थींदी त तव्हांखे तसली थींदी ॾिसी करे तॾहिं त तव्हां वठंदव न त ईअं तकड़ि में मज़ो न ईंदो न हा हा उहो हा हा सही उहो त वरी पोइ जेसिताईं तसली न थींदी त मज़ो न ईंदो आहे न पोइ पाण ई न वठंदव त ॿियनि खे वरी कीअं कंदव जेसिताईं पाण खे हा हा पक पक हा हा ज़रूरु ॾाढो बढ़िया कमु अथव दीदी त ज़रूरी आहे ठीकु आहे न अछा अछा अछा हा त माइट आहिनि त हथों सुठो अथव न दीदी तव्हां हुननि खां बि जानिकारी वठी सघंदव एरिओ कीअं आहे छा आहे थी सघेव त हाली हुननि खे ई चओ हा ॾिसी चओ पोइ भई तव्हां हुननि खे वणे थो त एरिओ वेरिओ त हुन सां त उहा त सही ॻाल्हि आहे हा हा हा हा सही आहे इहो बि सही आहे हा न न उहो तव्हां बेफ़िक्र रहो न न उहो बेफ़िक्र रहो न न उहो में माहौल एरिओ सुठो तव्हां हूंअं बेफ़िक्र रहो हाणे तसली लाइ ईंदव ॾिसी तव्हां ख़ुशि थी वेंदव नाराज़ु न थी वेंदव ठीकु आहे हा हा पक पक फिक्स रही ठीकु आहे ठीकु आहे